टेलिभिज़न जो हमारे जीने का एक माध्यम बना हुआ है और पसंदीदा शो जो सभी अपने अपने घरों में देखते हैं और मेरा सबसे पसंदीदा शो है देवों के देव महादेव देवों के देव महादेव में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है जी हाँ देवों के देव महादेव में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है उस पहलुओं को हम जब देखते हैं सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है शिरियल या शो या विवाद या कॉमेडी या ड्रामा हमारे जीवन से रिलटेड हमारे किसी न किसी पहलू को दर्शाते रहते और हमारे शिरियल जैसे हमरे देवों के देव महादेव इसमें मैने बहुत कुछ उससे अपने जीवन की विशिष्ट व्यवस्थाओं और परंपराओं की एक परिवेश का परिवेश का माध्यम बना है जैसे हमारे जीवन की विभिन्न पहलुओं को समझना और हमारे जीवन के हरेक पल और हरेक दृष्टिकोण जो है हमारे शिरीयल और हमरे शो में दर्शाया जाता है वो हमारे जीवन से या जीवन को काफ़ी प्रभवित करती है जीवन जो हमारा है वो इसके आसपास इर्द गिर्ध घूमती रहती है और यही हमारे टेलिभिज़न शो या धारावाहिक या रीऐलिटी शो का निर्माण हुआ है इसके कारण की हमारे जीवन के अंगों को दर्शाया जाए और हमारे जीवन के मनोविकार और मारे मारे मस्तिष्क की अवस्थाएं और हमारे जीन की विशेष प्रकार की परिस्थितियों की कैसे उबरा जाए कैसे उससे निजात मिले कैसे उसका सामना करें और कैसे उससे हम लोग कुछ लाभ ले सकें उसके बारे में हमें दर्शाया जा दर्शाता है जैसे कोमेडी शो कोमेडी शो और रीऐलिटी शो ये विवाद तो होता ही रहता है इस विवाद का कोई तोड़ नहीं और हमारे जीवन जो हैं इसके इर्ध गिर्ध घूमती रहती है और हमारे पसंदीदा शो जो हमारे जीवन के हमारे हरेक पहलुओं के हमारे जीवन के हरेक प्रसंगों को दर्शाते हैं और हमें ये सिखाती है कि जीवन में एक निरंकार और बेहतरीन इंसान और बेहतरीन चीज़ों को आप ग्रहण करें और इस करने के क्रम में अपने अपने समस्याओं का जो है डटकर सामना और वेदान करना हमें सिखाती है